हेलो जी जी आप बोलिए आपको क्या चाहिए जी जी हमारे पास चॉकलेट और डिफेन और भी बहुत सारी डिफरेंट तरह की आइस क्रीमम्स हैं वैसे मैम आप कॉन और क्या चाहती हैं स्टीक और कैसे कप आपका मिनिमम में लिश्ट सब से लिस्ट वाला है तीस रुपये का

नहीं मैम ये वाला चॉकलेट एक दम प्योर कोकोआ से बना है तो आपको ये आइस क्रीम बहुत अच्छा लगेगा इसी लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है जी मैम हमारे पास हर तरह के आइस क्रीमस मिल जाएंगे मैम आप जो फ्लेवर चाहिए वो मिल सकता है यहाँ जी जी जी मैम मैम यहाँ हर तरह के फ्लेवर मिल जाते हैं मैम हाँ मैम बता देती हूँ यहाँ पर हमारी दुकान में वानिला चॉकलेट बटरस्कॉच डिफरेंट हर तरह के फ्रूट के फ्लेवर्स और चॉकलेट और लाइक कॉटन कैंडी एंड डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाते हैं हमारे दुकान में सब से जी सब से ज़्यादा बिकने वाला कोन तो मैम बट नहीं नहीं हमारे यहाँ कोन तो चॉकलेट ही है जी जी हम दे देंगे मैम एक कोन हमें आपका सब से लिस्ट वाला होगा चालीस रुपये का जी मैम अच्छी क्वालिटी की आइस क्रीम से तो थोड़ा एक्सपेंसिव है जी मैम आप आप बिना परेशानी के साथ यहाँ आइए और आ कर